हँ सब बढिआँ हय हँ सब हँ खेती बाड़ी बढिआँ हय आलू के फसल नहि छै बढिआँ आलू के फसल दब हो गेलै नहि नहि मक्कइयो आलूओ गेहूॅंमो हँ हरा सब्जी नहि करै छियै बाड़ी झाड़ी मे करै छियै कनी मनी खाय पियै लए हँ कोबी आर के रेट तऽ महंगा हय एखन पंद्रह सोलह रूपये किलो हय हँ हँ तऽ हियाँ पंद्रह सोलह रूपये हय हँ आलू पियाज पियाज बीस पचीस रूपये हय हँ आलू दस रूपये बिकै छै तऽ ई सब एखन रेट हय इहए सब फसल मिलाजुला के ठीक छै खाली आलू के फसल दब हय हँ खाद उद देने रहियै पाला जारि देलकै खेत के पाला मे जरि गेलै आलूके नहि नहि केने रहियै फेर की करियै अन्न किसिम के काम हय तऽ चन्द किसिम के तऽ लोग ओहिमे बाझि जाइ छै ने पैसा कौड़ी हँ तऽ सब चीज खेती न होइ हय धीरे धीरे सब पर ध्यान देबऽ पड़ै हय माल मवेशी खेती बाड़ी मक्कइ गहूॅंम रजमा तोरी सब पर ने ध्यान दियऽ पड़ै हय

अच्छा चैलि अइहऽ हियें घरे हँ घरे चैलि अइहऽ तऽ ठीक हय चैलि आबऽ हँ चैलि अइहऽ घरे

हँ तऽ की हँ अच्छा बतियइहऽ बाद मे रखऽ